ہیلو سر آپ گولڈن فش سے بات کر رہے ہیں اچھا سر آپ کے پاس انڈین فنگس فش ہوگی سر مجھے وہ ایک کلو چاہیے بس جی مجھے اپنے گھر کے لیے چاہیے ون کے جی جی سر مجھے میرے گھر میں زیادہ لوگ نہیں ہیں مجھے اس میں سے فرائی بھی کرنی ہے اور کھانا بھی بنانا ہے سر اگر اچھی بنی تو میں آپ سے ایک کلو اور لے لوں گی

جی اچھا جی اچھا جی جی مجھے ایٹ ہنڈریڈ والی ہی چاہیے مجھے تو اس کی کوالٹی اچھی ہے میرے گھر میں سب زیادہ اچھی پسند کر رہے ہیں جس میں زیادہ کانٹے نہ ہوں سب اچھی ہو جی تو آپ مجھے بون لیس مل جائے گی نہ آپ کی شاپ پر ٹھیک ہے سر میں آپ کی شاپ پرآ کر ٹرائی کروں گی لیکن مجھے ابھی انڈین فنگس ہی چاہیے

اچھا اچھا ٹھیک ہے تو سر میں آؤں گی آپ کے اس پر آکر دیکھوں گی لیکن آپ میرے لیے انڈین فنگس فش کو کر دیجیے گا ریڈی جی جی جی اور میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ مجھے پتا ہے ٹھیک ہے میں لے لوں گی میں آپ کو آنے سے پہلے کال کر لوں گی آپ پیک کر دیجیے گا نہیں سر میں کیش ہی کروں گی آپ کی شاپ پر اوکے سر میں کل چار بجے تک آتی ہوں اوکے اوکے سر